ट्रैवलिंग करने वाली मुझे न ट्रेवल्स के बारे में थोड़ा जानना है आप मुझे बता सकती हैं मेरा नाम सेजल है

मेरा नाम सेजल है हेलो मेरा नाम सेजल है मुझसे आपको आप मुझे मतलब लखनऊ से जो लखनऊ से रेणुकेश्वर महा महाकाल मंदिर जाना है क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं

हाँ तो हमको जाना है मंदिर आप मेरे फैमिली मेंबर में जैसे मेरे मम्मी हैं मेरे पापा हैं मेरे दो बच्चे हैं तो उनको इकट्ठे उनको जाना है तो उसके लिए मतलब क्या क्या चाहिए मतलब उसके लिए आपके पास कौन कौन सा सुविधा है कार है की नहीं मतलब आप बताइये क्या क्या सुविधा है आपके पास हाँ इसका चार्ज कितना है एक हज़ार जैसे की दूर का सफर है तो उसमें मुझे सेफ़्टी ज़्यादा चाहिए तो पूरा सेफ़्टी का पूरा ध्यान है न आपके मतलब सुविधा है न सेफ़्टी का पूरा धयान रखती है न ठीक है फिर चार्ज में आपको कितना चार्ज मतलब बता दीजिये किसका कितना कितना चार्ज है मुझे डेट मुझे जाना है लखनऊ से रेणुकेश्वर मंदिर जाना है ठीक रेणुकेश्वर के उसकी उस उसकी दुरी तो कम से कम नहीं तो नौ सौ किलोमीटर है ठीक उसके हिसाब से आप अपना चार्ज बता दीजिये क्योंकि वहाँ मुझे खाने की मेरे पास बहुत लोग मेंबर है खाने के लिए मतलब खाने की सुविधा भी अच्छे से अच्छी चाहिए सिक्योरिटी चाहिए मेंबर मैं आपको बता दे रही हूँ फिर आपके हिसाब से आप अपना चार्ज मतलब कहाँ से कौन कौन सा रूट पड़ेगा और क्या चीज़ रहेगा सब आप मुझे बता दीजियेगा मैं अपने मेंबर के बारे में बता देती हूँ मेरे मम्मी मैं मेरे मम्मी पापा हैं और मेरे बच्चे दो है कुल मिला के पाँच फ़ैमिली मेंबर हैं जो उतने लोग के लिए मतलब गाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है एक गाड़ी में लोग अट जायेंगे या फिर किसी और गाड़ी के लिए हेल्प मतलब ठीक है एक गाड़ी में हो जायेगा हाँ हेलो एक गाड़ी में हो जायेगा ठीक है तो चार्ज आप बताया नहीं आपने चार्ज नहीं बताया कार के अलावा और कोई भी सुविधा आपके पास स्कार्पियो बुलेरो कोई हो

ठीक है बुलेरो भी है अगर हमको स्कार्पियो में जाना हो तो बोलेरो में हम सेफ़्टी से जा सकते है ठीक है ठीक है ठीक है आप बोले ठीक है हम बोलेरो से ही जायेंगे आप एक बार फिर लास्ट में अपना चार्ज बता दीजिये आपका चार्ज हम अभी दे दें या फिर बाद में दें मतलब फ़ोनपे में डाल दें या कैसे चाहिए आपको चार्ज

आप फोनपे में डाल दे या कैश चाहिए आपको ठीक है कैस ही दे दें रहे हैं और कोई बीच बीच में मंदिर जो पड़ता हो लखनऊ से रेणुकेश्वर के जो बीच और कोई टेम्पल हो तो आप वहाँ मुझे घुमा सकती है न घुमाने मतलब आप घुमा हाँ घुमा सकती है ठीक है ठीक है ठीक है